आं मिन्थिनायावथ' दङ' हिनजावफोरा सानै साथाम दङ' जाय स्पर्ट्सनि थ्रुयैनो जब मोन्दों गेलेनायनि थ्रुयैनो ओरैनोथ' जबखौ सानालाबा गेलेनाया मोजां गावनि देहानि थाखाय आरो मेल्ला स्पर्ट्स दङ' आंबो गेलेनो मोजां मोनो स्पर्ट्सफोरखौ आंनि फेभरेट स्पर्ट्सआ टेबोल टेनिस ओम्फाय दा गुबुन गुबुन हिनजावफोरखौ नुनानै गेलेग्राफोरखौ नुनानै इन्सपायार जायो आङो गेलेनायजों नट अन्लि फिजिकेलि फिट जायो बिसोरो लाइफआव डिसिप्लिनबो जायो ओम्फाय गावनि फाइनान्सियेलिबो इन्डिपेन्डेन्ट जायो बिसोरो गेलेनायनि थ्रुयैबो मेल्ला एसे खम फरायनायबाबो दाना गेलेनायनि थ्रुयैबो मेल्ला जब मोनो बेबो मोजां खोथा बिराद मोजां खोथा बेफोरो जाय जायआ उइक बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों माने फाइनान्सियेलि उइक बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां सुबिदा बेफोरो गेलेनांखागौबो ओरैनो गेलेनाया मोजां खोथा बयबो गेलेनांगौ